हेल' हेल'

हेल' औ खोनादों ना अ अ नोंथाङा बर'नि सोरबा गोदोनि मेथाय रोजाबग्रा मानसि एबा सुबुंफोरखौ मिथिगौ नामा जेनेबा औ औ औ गोदोथारनि एकेबारे जेरै निलेस्वर ब्रम्हआ जेरै औ औ आरो निलेस्वर ब्रम्हमोनखौ मिथिगौ ना निलेस्वर ब्रम्हमोनखौ खोनादोंमोन नामा आगोलाव औ ओमफ्राय बिनि औ औ औ आरो बै निलेस्वरनि एबा दैख्लंनि माबाफोर मेथायफोरखौ गोसोआव दं नामा मोनसेसो जेरै बे निलेस्वरनि मोनसे मेथाय दंमोनना मा होनो बिफाङाव बानानै बै दाउथु जरा बोरैबा होननाय बेफोरखौथ' खोनादोंमोनखोमा औ औ दाउथु जरा होनलायनाय औ औ बेबो निलेस्वर ब्रम्हनिनोमोन आरोना औ औ बे दाउथु जरा होनलायनाय मेथायाआ निलेस्वर ब्रम्हनि आरोना औ औ औ बे निलेस्वर ब्रम्ह औ औ औ औ औ औ औ ओमफ्राय दानि मेथायफोरखौ मोजां मोनो ना मोना नों औ औ ओमफ्राय दानि गोदान मेथायफोरखौबा मोजां मोनो ना मोना नोंथाङा दानि गोदान मेथायफोरखौ माने दा सोरखौबा साबसिन मोजां मोनाय दङ नामा मोजांयै खोनादिया नांथ'ला दे बेखौ माब्लाबा लोगो हमना रायलायहैसिगोन दे होनबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ